جی ہاں جی کس کا کس لیے کس وجہ سے اچھا گنیش چترویدی کے لیے کیا اچھا اچھا جی سر بہت سارے کلوتھس وغیرہ ہمارے پاس بہت سارے ڈیزائن وغیرہ ہیں ہمارے پاس تواس میں بھی اویلیبل ہیں سر ہر ایج کے حساب سے اویلیبل ہیں ہمارے پاس مگر آپ کو کس برینڈ میں چاہیے وہ بول دیجیے ہمیں احمد برینڈ میں جی بہترین برینڈ ہے آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا ہے بھائی صاحب اس میں کیا ہے سر تھوڑا کوسٹ زیادہ ہوجائے گا سر کیا بولے تو کیوں بولے تو برینڈ بہت ہائی فائی ہے سر جی جی اچھا اچھا سر اس میں دیکھیے ذرا سا لیڈیز کے لیے بھی بہت سارے ہیں اس کے ساتھ آفر بھی چل رہا ہے جویلری بھی مل رہی ہے اس کے ساتھ اسپیشل جویلری بھی مل رہی ہے اس میں لیڈیز کے لیے بہت سارا آفر ہے بچوں کے لیے بھی شوز وغیرہ بھی آفر میں چل رہے ہیں آپ کو چاہیے سر

جی جی جی جی آپ کو

جی سر سر ان کا چیسٹ سائز کیا آئے گا سر فورٹی آئے گا یا فورٹی ٹو آئے گا اوکے سر اس حساب سے ہم لوگ آپ کو بھیج دیں گے سر سر یہ نمبر آپ کا ذرا واٹس اپ پر مجھے دال دیجیے میسیج میں آپ کو تین دن کے اندر تین دن کے اندر ڈلیور بھی ہو جائے گا یہ بائی ہینڈ دیں گے آپ کیش یا آن لائن پیمنٹ کریں گے سر سر وہ اسپیشل چارجز لگیں گے سر وہ ڈلیوری کے لیے کیونکہ وہ ڈلیوری حیدرآباد سے دور ہے نہ سر تھوڑا چارج زیادہ ہوجائے گا ٹرانسپورٹ کے چارجز لگیں گے سر اور کچھ نہیں جی ٹھیک ہے سر بے فکر رہیے آپ ایک بار لیجیے ہمیشہ لیتے رہیں گے یہاں سے میں ان شاء اللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اورکچھ سر جی سر آفر گنیش چترتھی اس کے لیے آفر ہیں سر اس کے لیے آپ کو یہاں پر آکر دیکھنا ہوگا سر ٹھیک ہے سر آپ ابھی کچھ جی جی ٹھیک ہے سر اوکے سر ٹھیک ہے سرشکریہ سر